हम गेली कहुँपर आ देखली कि जे कोइ आदमी पर्दे बीनै छै तऽ देखिके अयली अपन बीन लेली आओर अपन बिन कऽ देख करके देख लेली पहिने नमूना बना कऽ देखली कि जे हमरासँ हो पाबैए कि नहि पाबैए तऽ हम देखली तऽ हमरा हो गेल तऽ हमहूँ सोचली कि हँ हमरा बनि गेल तऽ देख जे हमरासँ बड़ जेठ रहलक तऽ कहली हे मामी देखियौ ने हम ई चीज फल्लाँके देखलियै तऽ हम बना लेलियै आ चाहे बड़ दियादनी हइ तऽ कहली हे दीदी जे देखियौ ने हम फल्लाँके ई चीज देखके अयली हेँ तऽ बना लेली या कोइ अथि गुलदस्ते हइ या कोइ फूले हइ चाहे कोइ चीजके पेड़े चाहे कोइ चीजके बनाबैवला चीज देखली कि फल्लाँ आदमी ई चीज बनेलकै तऽ हमहूँ अयली देखली कोशिश करके तऽ बनाके देखली तऽ बनि गेल बनि गेल तऽ बड़ आदमीकेँ कहली कि कनिका देखि कऽ तनिका देखियौ ने कि बनलै कि नहि बनलै माँ देखलनि बड़ आदमी से तऽ कहलनि हे तोरासँ तऽ हो गेलौ या डलिए मने देखली एहि सास सभके बिनैत देखै छी ममिया सास सभके देखली बिनैत तऽ हमहूँ देखि कऽ गेली आर छानि कऽ देखली तऽ बीन लेली आ बीन लेली तऽ अयली कहली हे मामी अहाँ जइसन तऽ हमहूँ बना लेब जे देखलनि तऽ कहलनि हँ हे कनिया हमरासँ तऽ तोहर बढ़िआँ बनि गेलौ देखह तू देखि कऽ बनेलह तऽ तोहर बढ़िआँ हो गेलौ हमसभ एतेक दिनसँ बीनैत छी तऽ हमर खराब हो गेलक से तू ही ने निमन देखि कऽ टू कॉपी जैसने बनेलनि ओसभ तैसने हम करली जे देखली कि जे पर्दे हइ या गुलदस्ते हइ देखली कि ओ ननदिए हइ जैधिए सभ हइ तऽ बनेलनि तऽ उएह देखि कऽ आ बना लेली बना कऽ आ फिर कहली कि जे देखियौ तऽ होलै तऽ हँ बहुत बढ़िआँ भेलै तऽ एहिके लऽ कऽ हम जकरा कोइ चीज देखली बनबैत उनबैत तऽ अयली आ हम अपन बना लेली कर लेली आ कऽ के आ तब देखयली तऽ कहलनि हँ बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर हइ आ कोइ चीज देखली कि फल्लाँ आदमी ई चीज लगबैत छै तऽ हमहूँ सोचली कि हमहूँ जाइत छी ई चीज लगाबय या पेड़े या कोइ चीज हइ खाइ हीवला चाहे कोइ चीजवला जे जेतना फल फलहरीसँ लऽ कऽ फूल पौधा जेतना होइए सभके हम देखि कऽ अयली आ बनयली आ गेली बजार आ बजारसँ कीन कऽ लेली आ बना कऽ देखली आ माले भेल या फूलेके आ या मतलब जे चीजके माला भेल से बनयली या गुलदस्ते भेल तऽ गेली तऽ प्लास्टिकके फूलसभ कीन कऽ लयली तऽ गुलदस्ते बनयली आ या ऊने लयली कीन कऽ तऽ बनयली ओहो लयली कीन कऽ तऽ बनयली तऽ जेतना भेल जेहन भेल मन तेहन अपन बना कऽ देखयली तऽ बड़ जेठ आदमी कहलक कि हँ बहुत बढ़िआँ भेल या सिन्धी बनाबय या कथी कहैत छै दू सुत्ती या जे मन भेल सभ बनयली आ सभ कयली आ कऽ कऽ बड़ जेठ आदमीके भेल तऽ देखा देली तऽ कहलक हँ बहुत बढ़िआँ तू बना सकै ओहि लेल कहै जाइत छथिन कि तोरा तऽ बहुत बढ़िआँ तू तऽ देखि कऽ अबैत छह उतारि लैत छह